हा जॾहिं सर्दी ज़ुकामु थींदो आहे त असां घणेई घरेलू नुस्का कंदा आहियूं सर्दी ज़ुकामु थधो फिर्ज जो पाणी पीअण सां बि थींदो आहे सर्दी ज़ुकाम में हिकु त असांखे काढ़ो ठाहे पीअणु घुरिजे काढ़े में कारो मिर्चु नर फ़ोटो अदरक तुलसी जा पन ॻुड़ु अजवाइन विझी करे ठाहिणु घुरिजे इनसां असांजो सर्दी ज़ुकामु लही वेंदो आहे ऐं ॾाढो आराम मिलंदो आहे